हाँ नमस्ते सर हाँ सर आपके उधर क्या सब त्यौहार होता है ठीक है सर तो एक चीज़ बताइए दिवाली दिवाली जो त्यौहार होता है आप लोग के उधर वह कैसे मनाते हैं सर आप लोग और उसके बाद और कौन सा त्यौहार होता है आपके उधर छत्त को कैसे मनाते है सर उसका कुछ बताएँगे हमको क्या छत्त के बाद और कौनसा त्यौहार होता है आपके उधर और उसके बाद होली का त्यौहार भी आपके उधर होता है क्या ठीक है ठीक सर बहुत अच्छा बात है हम सब समझ गए हैं